स्टेम इहो ॿुधियो वियो आहे हीअ ॿारनि खे गाइड कंदी आहे भई उन्हनि खे मैथ्स में इंजीनियरींग में या साइंस फील्ड में टैक्नोलोजीअ में डिजिटल मार्केटिंग में एंड ऑल सॉफ्टवेयर में करियर ठाहिणो आहे की न न हुननि जे मन में छा हली रहियो आहे हीअ कोर्सेस चङा हलनि था पिया पर असांजी एरिया में मना हेॾो ॾिसी असां न ॾिठो आहे पर हा हिन हिन प्रोग्राम्स सां हिननि कोर्सनि सां ॿार ॿारनि खे मदद मिलंदी आहे भई हुननि खे करियर में छा करणो आहे इहो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे स्टेम इहो हुजनि खपे हर हिकु एरिया में